मणगणे कस्टर्ड पुडी मेथयाची पेज शेवयांची खीर गाजराची खीर पुरण पोळी गाजर हलवा मुगाचें गोडशें पायस पुलाव शोले फ्रायड रायस निरपणसा कापां करेला फ्राय मुगाची उसळ चण्याची उसळ गोड फोव रोसांतले फोव बटाट फोव चिकन चिली खाजें गोडबजी सोजी बांगड्याची कडी तिसऱ्यांचें सुकें दाळ चण्या रोस मसूचो रोस उपीट सामोसा सुंगटां सुंगटां फ्राय

चोणक फ्राय ताल्ल्या कडी सुंगटां कडी सुंगटां सुकें ताल्ल्या सुकें माणक्याची चिली अळमी शेपू भाजी मेथयेची भाजी पालक भाजी धवी भाजी तांबडी भाजी दुदये दुदयाची भाजी चिटकी मिटकी कुड्डुकेची भाजी साकरी कापां मुसगा पानाची भाजी रेचात बांगडो नाशण्याची कापां शांगो भाजी सांगटां आमटटीक भरलेली माणकी सोपातेल बीफ चिली आम्याची चेटणी दोस नाल्लाचीं कापां सोवराक दोशीचीं काप कापां बिबिक दोदोल लाडू बेस बेसनचे लाडू रव्याचे लाडू पिठाचे लाडू तिजान आमील लॅप्यां कडी लॅपो फ्राय खतखतें बीफ चिली आम्याचें सासव आमाड्या रोस आमाड्या चेटणी

लॉकीचो हलवा शंकरपाळी निवऱ्यो चोकऱ्यो गोड फोव पपायाची बाकरी रव्याची बाकरी साठ पणसाचें साठ पणसाची बाकरी रव्याची बाकरी तांदाची बाकरी नाशण्याची बाकरी दोशीचीं कापां पांयस शिरो पोणो चिरूटां तिसऱ्या सुकें बिमला कडी दुदा फोव बंस बरलेली वांयगी बरलेली तोरां तोराचें पिकल माणक्यो फ्राय बल्लले वांयगे ब्रिंजल फ्राय चिकन फ्राय रोस आमलेट आमलेट आमलेट पाव अंडा भुर्जी पनीर भुर्जी गोबी मंचुरियन पानी पुरी शेव पुरी बेलपुरी रगडा पेटीस पोपायेची भाजी

पांच खाजी पंचखाद्य मोदक पातोळ्यो टमाटां सार सालाड ग्रीन चटणी धोवी चटणी सांबार डोसा इडली मेंदू वडा चिकन क्रिस्पी पापड लोणचें